میں ٹھنڈی کے موسم میں سفر کرنے کو پسند کرتا ہوں کیوں کہ ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کے موسم کی طرح بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے سورج کی کرنیں بہت کم نکلتی ہیں اور ٹھنڈی ٹھندی ہوائیں چلتی ہیں کبھی کبھی رم جھم بارشیں ہوتی ہیں ہمیں شبنم اور اوس بھی دیکھنے کا موقعہ ملتا ہے ٹھنڈیوں کے موسم میں انسان زیادہ تھکتا نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ چلنا پھرنا ٹریولنگ اور ہائکنگ کر سکتا ہے بھوک کا بھی سردی کے موسموں میں انسان کو زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے جو کہ سفر کے لیے نہایت ہی مفید ہوتا ہے اور سردی کا موسم بہت ہی ٹھنڈا اور اچھا ہوتا ہے